नमस्ते हाँ भैया ये बताइए कि नमस्ते भैया हम हम कहाँ आपको पता चला है कि आपके यहाँ भैंस पाली हुई है दूध की है दूध है दूध बेचते हैं क्या हमको हाँ तो हम डेरी से बात कर रहे हैं हमें दूध चाहिए था तो आप सुबह शाम कितने दूध सुबह में कितना दूध मिल सकता है हाँ तो तीस लीटर सुबह में आप दे दीजिए और शाम को कितना तक मिल सकता है हाँ तब चलिए ठीक है अच्छा तो भैंस किस नस्ल की है देशी हैं कि सब हरियाणी हैं अच्छा नहीं फैट फैट तो अच्छा आना चाहिए फैट आने के लिए आप चारा कौनसा भूसा खिलाते हैं या तो चरी घास खिलाते हैं हाँ तो आप अच्छा आप के पास क्या गाय भी हैं गैया गैया का दूध मिल सकता है

आप रखो दो दोनों टाइम मिलेगा कि एक ही टाइम मिल सकता है हाँ हाँ तो चलिए ठीक है अच्छा क्या एक दो लीटर हमें दोपहर में भी मिल सकता है

हाँ अच्छा अच्छा नहीं गैया हाँ वही गैया का चहिए था ना क्योंकि पू पूजा के काम में आता है तो ज्यादातर लोग सब पूजा के लिए जो है दोपहार को माँगते है अ ह हाँ तो चलिए ठीक है तो हम आपसे बातें करते रहेंगे तो हाँ आना होगा तो हम आपको फिर से कॉल करेंगे तो हाँ नौ